हथ सां कपिड़ा बुनण जे लाइ जीअं त ॿारनि जा सीटर थिया जोराब थिया गंजी थी नंढनि नंढनि ॿारनि जा फ्रॉक थिया उहो सभु निटिंग थियलु थियलु क्रोशो थियलु हूंदो आहे त उहो ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि ठहण में पाइण में ॿारनि खे पाराइण में ॾाढा सुठा हूंदा आहिनि ऐं उहे उनजो जेको टाइम मतिलबु हुनजो पीरियड जेको टाइम पीरियड आहे ऊहो ख़तम ई थींदो आहे उहो चङो हलंदा बि आहिनि रेडीमेड कपिड़ा अॼु वठि सुभाणे नंढा सोहरा या त पोइ फ़ाटी पवंदा आहिनि किथां न किथां त हथ जा जेके ठहियलु कपिड़ा हूंदा आहिनि या भले असां शॉल बि ठाहियूं था निटिंग करे ठाहियूं था या त पोइ रीटीवी जा कवर बि हिक तरह जो हिकिड़ो शौंक़ु बि आहे ठही बि था वञनि भई असांखे शौंक़ु आहे रीटीवी जो कवर ठाहिणो हुजे टेलीफोन जो कवर ठाहिणो आहे या असां कुझु प्रसाद मंदिर में खणी था वञूं उन थाली खे ढकण जे लाइ हिकिड़ो कवर वठि त उओ जेके हथ जा बुनियलु ॾाठा सुठा हूंदा आहिनि रेडीमेड कवर बि छो न मिलंदा आहिनि सस्ता बि हूंदा आहिनि पर वरी अहिड़ो न वणंदो आहे लॻंदो आहे की मुंहिंजे हथ जी शइ त असां ओहिड़े तरह सां संभालींदासीं ओहिड़ी तरह सां धोई करे धोई यूज़ बि कंदासीं वापररींदासीं बि त हो रेडीमेड कपिड़ा बि सुठा सुठा मिलंदा आहिनि पर घर जा हूंदा आहिनि त असां ओहिड़े तरह सां संभालींदासी कंहिंखे न ॾींदासीं अॼायो न विञाइंदासीं रेडीमेड हूंदो फ़टी बि पवंदा त असांखे फील न थींदो कुझु मन न हलंदो